बस बस माराज तुस सनाओ

अच्छा अच्छा जेह्ड़ी बिजली खराब होई दी थुआढ़े घर जरो तुसें ई इन्नी इन्नी चिर दा सद्दे दा कोई नांऽ थौह् निं ऐ थुआढ़े औन दा इत्थै

ते ओह् गल्ल थोह्ड़ी होंदी दिक्खो आं हून जेह्ड़े इत्थै परसों चौथ दी जैह्ल्लूं बरखा ही दो त्रै दिन तफान चले दा हा ते घर बिजली शिजली सारी खराब होई दी इन्नी गर्मी ऐ बिच मच्छर शच्छर ऐ बिच केह् करना हां दस्सो आं फ्ही

दिक्खो कैह्ल्लूं ला दे चक्कर फ्ही तुस सनाओ दिक्खो साढ़ा साढ़े कनैक्शन सारे लोक द'ऊं त्रै घर कन्नै गै इक्क इक्कै कनैक्शन सारा इक्कै लाईन खराब होई दा उं'दा उं'दा बी उं'दा बी सारा सिस्टम खराब होई गेदा दिक्खो हां हून तुस त्रै चार दिन होई गे तुसें ई आक्खे दा लाओ चक्कर हून लाओ फेरा कदूं कैह्ल्लूं ला दे मिकी पक्की डेट सनाओ हां द'ऊं त्रै बंदे आह्न्नो इक इक बंदे दा कम्म निं है इत्थै शार्ट सर्किट ओह् तुस आपूं आइयै दिक्खी लैएओ शार्ट सर्किट होई दा ना ते इत्थै ना ते इत्थै पक्खा चला दा ना ते इत्थै कोई खंभे उप्परा लाईट पास होआ दी बिजली पास होआ दी ते आपूं दिक्खना पौना आइयै ते बंदे बुंदे दा थुआढ़े वर्कर दा कम्म निं ऐ इत्थै आपूं दिक्खना पौना तुसें आइयै

जी जनाब बिल्कुल हांजी हांजी फाल्ट फूल्ट निं आया मिकी लग्ग दा उत्थै जे उस दिन त्रट्ट पेई उस दिनै दा ट्रांसफार्म उड्डी दा साढ़ा हां उस दिन त्रट्ट पेई ही निं दो त्रै दिन लगातार बिजली मिलकी ही ते ओह्दे कन्नै मी ते लग्गै दा सी सिस्टम खराब होई दा इत्थै हां एह् आपूं मिकी लग्गै दा लैन लाईन आफिसर ऐ जेह्ड़ा उसी आपूं औना पौना ते आपूं दिक्खना पौना जे केह् खराब होई दा इत्थै पूरी टैक्नीकल प्राब्लम होई दी हांजी हांजी आओ भी

हां ओह् आप आप्प आप्पै हाल्ली नेईं नेईं ऐप्लीकेशन कोई हफ्ता होई गेआ मिकी सारे असें पूरे म्हल्ले आह्ले कट्ठे होइयै गेदे हे ऐप्लीकेशन लिखियै गे अस ओह् जेह्ड़े भाई ओ जेह्ड़े बिजली विभाग आह्ला दफ्तर ऐ मैह्कमा उसी पूरे तरीके नै ओह् कोई रिस्पांस निं आया कोई

ते ओह् ते औना पौना माराज दिक्खो हां हून कोई ओह् थोह्ड़ी ऐ

सवेरे निं आओ तुस इक कम्म करो अज्ज शामीं शामीं गै लाओ चक्कर शामीं लै औह्गे तुस रात निं ता रात कि'यां कट्टनी पूरी शामीं लाना पौना चक्कर तुसें हां बिल्कुल ओह् करना पौना की के तुस दिक्खो हां हून सा रातीं मच्छर मुच्छर होंदे मच्छर पुड़दे लैट निं होग ता पक्खा निं होग कूलर निं चलग भी रुट्टी शुट्टी बनानी ते सौ कम्म होंदा हांजी हांजी करना पौना तुसें ई दिक्खी लैएओ अपने स्हाबै भी